हम सब हिंदी भाषा बोलते हैं हिंदी में बात करते हैं सी कि बच्चे लोग के हिंदी बोलने के सिखाते हैं हम सब ह इंग्लिस भाषा नहीं समझते हैं हम सब हिंदी भाषा समझते हैं हमारे समाज या कहीं भी जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं तो समझ जाते हैं या डॉक्टर कन हो या कहीं भी बैंक में हो या जहाँ भी हो हम सब हिंदी ही बात करते हैं और बच्चे लोग को भी हिंदी बोलने के सिखाते हैं कि हिंदी में कहीं भी जाइए तो बात कर सकती हूँ क्योंकि हिंदीस ही सबसे बड़ा अच्छा लगता है आ हिंदी ही हम सब बोलते हैं आ बोलने का सिखाते हैं अरु कहीं भी जाते हैं तो हिंदी में सब लोग समझ जाते हैं ये हिंदी बोलती हैं और जहाँ भी जाए डॉक्टर कन जाए या कहीं जाए हिंदी में बात करना चाहिए हम लोग हिंदी में नहीं समझते हैं या फती के से हिंदी हिंदी ही हम सबकी अच्छा लगता है आ हिंदी ही हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम सब हिंदी के हिन दुस्तान में रहते हैं और हिंदी ही अच्छा ही शब्द है क्योंकि हिंदी ही कहीं भी भी मास्टर कन हो या स्कूल में हो या डॉक्टर कन हो या कहीं भी हिंदी ही अच्छा शब्द है अच्छा लगता भी है आच्छा से कोई करते हिंदी में तो अच्छा ही है हिंदी में बात करने से ही अच्छा बात होता है हिंदी के बात हर लोग समझ जाते इंग्लिश में या भजपुरी में नहीं समझते हैं